सिंधी समाज में चेटी चंड जो झूलेलाल जो जनम जो ॾींहुं आहे उन ॾींहुं घणेई माण्हू वृत करे करे वृत कंदा आहिनि पोइ रोटी खाईंदा आहिनि ॾींहं में हिकु भेरो ख़ाली रोटी खाईंदा आहिनि या त पोइ जेसिताईं मंदर जो परसाद कोन थो मिलेनि तेसिताईं रोटी कोन खाईंदा आहिनि घणेई माण्हू चेटीचंड ॾींहुं वृत रखंदा आहिनि मंदरनि में वेंदा आहिनि चेटी चंड जी कथाऊं पढ़न्दा आहिनि ॿियो सतनारायण वृत कथा सिंधी माण्हुनि में भॻवानु सतनारायण जी पूॼा कई वञिबी आहे ऐं घणेई माण्हू सतनारायण जी कथा ॿुधंदा आहिनि उन्हनि खां आशिर्वाद वठंदा आहिनि ऐं ॿियो राखी थी अचे राखी भाउ भेण जो त्योहारु आहे त सिंधी माण्हू राखीअ जे ॾींहुं पूॼा कंदा आहिनि ऐं वृत घणेई भेनरूं भाउ जे करे वृत थियूं रखनि हिकिड़ो अचे थो नाग पंचमी नागपंचमी सिंधी माण्हुनि लाइ असां जे समाज में नाग देवता जी पूॼा कई वञिबी आहे उन ॾींहुं ऐं नाग पंचमी जे ॾींहुं ॾाढी सुठी पूॼा कई वञिबी आहे ॿियो थो अचे टीजड़ी टीजड़ीअ जे ॾींहुं जेके बि सुहागनूं आहिनि पंहिंजे घोट जे करे टीजड़ीअ जो वृत थियूं रखनि सॼो ॾींहुं न को पाणी थियूं पीअनि न को रोटी थियूं खाइनि पंहिंजे राति जो चंड खे ॾिसी करे अर्गु ॾेई करे पंहिंजे घोट खे ॾिसी करे पोइ ई रोटी पाणी पूॼा करे पोइ ई थियूं रोटी पाणी खाइनि ऐं असां जे सिंधीअ में ॾाढियूं कथाऊं आहिनि ऐं ॾाढा वृत ॿिया बि आहिनि जे जेके मायूं रखंदियूं आहिनि घणेई परिवार मिली करे पूॼा बि था कनि नन्ढी सतह वॾी सतह गोगड़ो महालक्षमी घणेई अहिड़ा ॿे त्योहार ॿिया ॿी कथाऊं आहिनि ॿी वृत आहिनि जेके रखियूं वञिबियूं आहिनि